जय झूलेलाल हा हा बस बॉम्बे ही जा रही थी

हा सिंधी सिंधीअ में हा तव्हां सिंधी आहियो तव्हां बि रोहन हा मां सिंधी आहियां मां बि सिंधी आहियां बॉम्बे था वञो तव्हां बि अच्छा अच्छा मुंहिंजो नालो आशा आहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा छोजो सही आहे अच्छा अच्छा सुठो आहे न बट सिंधी पाण में गॾिया त ॻाल्हाइण में बि सुठी हिक मौज़ ईंदी न जी जी बसि बसि हिकदमि मस्तु तव्हां ॿुधायो रोहन तव्हां छा कंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सुठो बड़िया मुंहिंजो एक्चुली रोहन जिम आहे सूरत में ऐं ॿियों कुझु सेमिनार ऐं त हू सभ हूंदा आहिनि असांजा मुंबई में ऐं एक्चुली मां पंहिंजो सर्टीफ़ाइड कोर्स जेको आहे जंहिं जो हिक पंहिंजो बि ऐं फ़िट्नेस ट्रेनिंग जो बि मां सॼी ट्रेनिंग ई मुंबई मां वरिती आहे हिन मां त हिन साइड आहे त हिनजे लाइ मूंखे उते वञणो ई पवंदो आहे मां उहो ई अॼु वञा पेई त मुंहिंजो हुओ माइंड में भई वञा त थी भई सीट बि ॾाढी डिफिक्ल्टी सां मिली हुई

ईंअ सेमिनार असांजो एक्चुली हेल्थ जे रिलेटिड रहंदो आहे ऐं असांजे जीअं कुझु बि न्यू एक्सरसाइज लॉंच थींदियूं रहिंदियूं आहिनि ऐं जीअं मेडिकल एसोशिएशन जे थ्रूं असां जूं न्यू एक्सपेंसिस आहिनि प्लस असांजे डाइट में बि जेतिरा चेंजिस थींदा रहंदा आहिनि त उनजे लॻनि था असां चङा सेमिनार ओर्गेनाइज़ कया वेंदा आहिनि मुंबई में त उनजे लाइ जीअं असां जंहिं जंहिं फ़िट्नेस कोर्स कम्पलीट कयो आहे ऑलरेडी सर्टीफाई हुनसां त असांखे ऑलरेडी हू कॉल कंदा आहिनि त असां वरी उते वञी करे सेमीनार अटेंड करे ईंदा आहियूं त जीअं हितां जे क्लाइटनि खे असां हिकु सुठी हेल्थ प्रोवाइड करे सघूं ऐं जस्ट बिकोस ऑफ़ की करोना खां पोइ ॾाढा केसिस हीअं बिगड़ी विया आहिनि सभिनि खे हार्ट जी प्रोब्लम थी वेई आहे ऐं ॾाढी यंग जनरेशन खे हार्ट प्रोब्लम ॾाढियूं क्रीएट थी वेयूं त डेथ बि ॾाढी वधी वियो आहे यंग जनरेशन जो हुन टॉपिक जे लाइ बि असांखे हिन टॉपिक ते ॻाल्हाइण वारा हुआ ऐं हिनजे लाइ ई असांजो सेमिनार कयो वियो आहे हा लिंकिंग रोड ते आहे असांजो हा द लीना मोगरिया जे उनजे करे ई तव्हां बि वेंदा हूंदा जिम रोहन ईंदा आयो त फ़िट्नेस जे लाइ कुझु कंदा त हूंदा योगा या जिम वग़ैरह कुझु कंदा आयो तव्हां अच्छा जिम वेंदा आयो चलो बड़िया बड़िया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हुनजे करे तव्हां थकजी पवंदा त पर नंढी नंढी शयूं करे बि समुझो घर में काई बि वरी लॻे त भई थोरो योगा आहे प्राणायम आहे मेडिटेशन आहे उहो ज़रूर कंदा रह जो हा न न उनजो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु त असांखे ख़ुशी थींदी न भई असांजे सिंधी बि फ़िट्नेस जी तरफ़ हिकु क़दम और अॻियां वधी रहियो आहिनि हेॾी महिनत करे बि तव्हां पंहिंजे बिजी शिड्यूल मां टाइम कढी करे बि अगरि तव्हां योगा या प्रणायाम थोरा सां वर्काउट घर में वेही करे उते बि अगरि तव्हां परफ़ार्म करे सघो त हा न रोहन हा हा स्टेशन अची वेई अथव ॿिन्हिनि जी हा न मिलंदासीं वरी हा न जी जी हा हा जय झूलेलाल